असां त नंढपण खां काॻजनि सां ई नावियूं ठातियुसीं जहाज ठातासीं हवाई जहाज ठातासीं और तमामु अहिड़ी सुठी सुठी शइ काॻजनि सां ठाहींदा हुयासीं जेको अॼु जी जेका ॿार आहिनि उहा शायदि हिन शइ जो पहिरों जे असांजे ज़माने में इअं सभु शयूं जेकी हूंदी हुयूं इन्हीअ सां ई असांजो खेलु हूंदो हुओ सॼो पूरो हूंदो हुओ अॼु जी डेट में मोबाइल ऐं तमामु अहिड़ी शयुनि सां खेल थी विया आहिनि कि उहो सभु माण्हू भूली चुकिया आहिनि काॻजनि सां अहिड़ी अहिड़ी शइ ठही चुकियूं आहिनि कि तव्हां हुनखे पंहिंजे रूप सां कुझु बि उहो करे सघो था पंहिंजो खिलोनो ठाहे सघो था पंहिंजो जहाज ठाहे सघो था इलाहियूं इलाहियूं सुठी शइ असां नंढपण में कईसीं ॾाढो ई मतिलबु बढ़िया जीअं नंढपण में असां पाणीअ जी नाव ठाहींदा हुआसीं उॾण वारो जहाज ठाहींदा हुआसीं गुॾो ठाहींदा हुआसीं खेलनि वारो पजल ठाहींदा हुआसीं तमामु अहिड़ी शयूं हूंदियूं हुयूं